नमस्कार सर हम पेंटर बोल रहे हैं लकड़ी का फर्नीचर उर्नीचर के लिए कौन कौन सा लकड़ी हैं सर दाम उम कैसे चलता है इसका हाँ पर सर डीलेवेरी उलेवेरी चार्ज कहाँ से किया जाता है और सर लकड़ी उकड़ी ख़राब होगा तब उसमें का प्रावधान है कुछ

सोफा उफा बनवाना है सर सोफा और मेज ओज और बेड वोड बनवाने के लिए प्लाई चलता है

सर वाराणसी से बोल रहे हैं सखुआ के लकड़ी मेज उज सोफा के लिए लकड़ी का दरवाज़ा उर्वाजा जो हैं खिड़की उड्की हुआ उसमें चला जाता अच्छा